खूब फावटी अशें दिश्टी पडटा की धर्माचो फायदो घेवन राजकीय ताण निर्माण केलो वता जो मंत्री जावं जो आमदार खासदार ज्या एका धर्माचो आसता तो त्याच धर्माच्या लोकांक फुडें काडटा जावं तांकांच न्याय दिता अशें दिसून येता आनी जर ताणें तें तशें करूंक ना जाल्यार आजू बाजुचे जे लोक आसतात ते तरी निदान तशें उलयतात तशी तीं गजाल त्या पद्दतीन लोकां मुखार दवरतात जेणे करून त्या मंत्र्याक जांव त्या आमदाराक त्या खासदाराक त्या धर्माक नावां दवरलीं वचचीं धर्माचो वेवसाय असो जर विचार केलो जाल्यार धर्माचो वेवसाय खूब कडेन दिश्टी पडटा जशे की कांय ज्योतिशी जांव भोंदू ज्योतिशी अशें जर आमी म्हणलें जायत जाल्यार बी तें चुकिचें ठरचें ना हे कांय ज्योतिशी आपल्या धर्माचो उदो उदो करून एक वेगळो वेस धारण करून लोकांक फसयतात जावं कितें तरी फटींग तांकां सांगतात आनी ताच्या कडल्यान खूब पयशे उकळटात जावं धर्मा बद्दल तांकां खूब कितें तरी देवाचें हाचें ताचें खोटें कितें तरी करपाक लावून तांच्या कडल्यान खूब पयशे उकळटात देवाचेर श्रद्धा आसचीच हांव नास्तीक न्हय हांव आस्तिकच म्हजोय देवाचेर विश्वास आसा पूण म्हजो देवाच्या बाबतीन अंधविश्वास ना देव आसा पूण तो म्हज्या भितर आसा देव भायर पळोवच्या पयलीं तो म्हज्या अंतरंगांत आसा कांय कितें हें पयलीं पळोवचें आनी जो म्हज्या भितर जर तो देव आसत जाल्यारच तो म्हाका भायर दिसतलो धर्म हो प्रत्येक जाणाच्या मान्याचेर आसा तो जाणे ताणें आप आपल्या धर्मा बद्दल धर्म आपलो बाळगीचोच पूण त्या धर्मा बद्दल त्या धर्माचो उदो उदो जांव ताच्या बद्दल वायट कितें तरी समाजान पसरचें न्ही हाजी प्रत्येकल्यान काळजी घेवची